ज़फ़र जब मुंबई गए थे तो कहाँ कहाँ घुमने गए थे जी जब मैं मुंबई गया था तो मैं बहुत सारी जगह घुमा था मुंबई में मैं सबसे पहले मैंने ताज़ होटल से शुरू किया था जाना मैं सबसे पहले जब गया हूँ मुंबई उतरा हूँ उसके बाद होटल गया उसके बाद फिर मैं सबसे पहले ताज़ होटल गया वहीं सामने गेट वे ऑफ़ इंडिया है वहीं ओबरॉय होटल है वहीं गया वहाँ घुमा मैं फिर घुमने के बाद में लोकल मार्केट में भी गया फिर मैंने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी की थी और शॉपिंग करने के बाद फिर मैं और भी जगह जैसे जुहू बीच था बहुत अच्छा बीच है आप जब कभी जाएं तो आप भी घूमने जाना जुहू बीच गया था और वहाँ पे जुहू बीच पे गया और घुमा और फिर वहाँ से जुहू बीच से फिर वापस मैं मोहम्मद अली रोड पे जहाँ पे जम जम मिठाई कॉर्नर है बहुत फेमस है मुंबई के अंदर अफलातून मिठाई जिसको लोग कहते हैं मैं गया फिर मैंने वहाँ से वो अफलातून मिठाई खरीदी और फिर मोहम्मद अली रोड पर ही मैं एक लोकल होटल मोहम्मद अली रोड पे ही वहाँ पर रुका फिर उसके बाद में मुंबई जाने के बाद फिर वहाँ से और भी लोकल मार्किट जो थे जो घड़ी बाज़ार जिसको कहते हैं और वो घड़ी बाज़ार गया और फिर और भी जगह में जो आस पास के थे मुंबई के आस पास में आते आते फिर मैं लोनावला वहाँ पे भी वहाँ से भी होता आया खंडाला भी गया था मैं आसपास की जगह भी घूमता हुआ फिर मैं जब मैं वापसी आ रहा था तो मैं कल्याण एक जगह है मुंबई की वहीं गया वहाँ से फिर मैं घूमके फिर मैं वापसी आया